ہاں ایوب بھائی ہاں میں لیا نا یہ فرج ہاں یہ اچھا فرج ہے میرا ایل جی کا ہاں ایوب بھائی ہاں یہاں سے لیا بجاج فائننس پہ سے لیا میں ہاں یوسف نگر پہ سے بہت اچھا فرج نکلا یہ ہاں کولنگ بھی اچھی ہو رہی فروٹ بھی اچھا وہ ہو رہا فریش رہ رہے ہیں فروٹ بھی ویزیٹیبل بھی فریش رہ رہے ہیں دودھ بھی اچھا رہ رہا ہاں دہی بھی جما سک رہا اس میں اچھا فریشنیش رہ رہا سب اچھے تازہ رہ رہا رات میں کھانا بھی رکھے تو صبح میں خراب نہیں ہو رہا اترا بھی نہیں کچھ بھی نہیں بو بھی نہیں آ رہی کچھ بھی نہیں آ رہی ہاں وہ پہلے کا فریج لیا تھا میں وہ بہت خراب تھا وہ بی پی ایل کمپنی کا تھا وہ ہاں وہاں سے لیا تھا میں اوائٹس پہ سے لیا تھا ہاں کوٹھی کے قریب ہاں بہت ہی خراب نکلا وہ ہاں اس کے لیے میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھا نکلا یہ تو آپ لوگ بھی لے سکتے ایل جی کا بی پی ایل کا بہت خراب مال نکل رہا وہ نکو لیو وہاں سے میں مشورہ دیتا ہوں میرے دوستوں کو بھی وہاں سے لیو بول کے یہاں سے مت لیو ہاں لینا تو اب یہاں سے لینا ایل جی یوسف نگر پہ سے لینا آپن ٹھیک ہے اللہ حافظ